साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच बड़ियां सारियां इ'यां चीज़ा न जेह्कियां खान आह्लियां होर बड़ियां अच्छियां अच्छियां बी हैन जेह्दी बजह् कन्नै साढ़ा जेह्का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेह्का बड़ा मशहूर ऐ ते अगर अस गल्ल करचै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच डिस्ट्रिक्ट दी ते जेहड़ा ट्रेडिशनल डिशां जेह्ड़ियां परानियां हियां तां ओह्दे बिच केह् हा कि ओह्दे बिच साढ़े मतलब पैह्ले नंबर केह् होंदा हा जि'यां कोई जग्ग देना होऐ जि'यां कोई जग्ग देवते दिंदे हे उ'त्थें केह् बनादे हे जादैतर खीरन खीरन बनांदे हे होर बड़े सारे मिट्ठे चोल बगैरा मिट्ठे चोल बी बनांदे न ते साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच जि'यां केह् होंदा के खमीरे खमीरे बड़े मशहूर न खमीरे जेह्डे़ न बड़े गै आखेआ पुराने इक ट्रेडिशनल इक बड़े पुराने चलदे आवा दे न खमीरे कन्नै खीरन होऐ ते बड़ा ई मज़ा औंदा ऐ ते खमीरे दी बजह् कन्नै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ा मशहूर ऐ इ'त्थें दे सारे डोगरा लोग डोगरे डोगरी बोलने आह्ले लोग न डोगरे डुग्गर डोगरे च रौहंदे न ते ओह् जेह्डे़ न उं'दे घर कोई बी धाम होंदी ऐ जि'यां साढ़े गै होंदी अस खमीरे बनांदे होर फिर खीरन बी बनांदे खीरन बनाने शा बाद देवतें अग्गें चाढ़ी चूढ़ी फिर उसी खंदे होर बड़ा मज़ा औंदा ते जि'यां रोट्ट दी गल्ल करचै ते रोट्ट अस केह् करदे जादैतर साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच रोट्ट चाढ़ने देवतें दा केह् करदे जि'यां कोई ऐतवार होंदा कोई बावा कालीवीर आइया कोई कुसै दा कोई केहड़ा देवता होंदा कुल देवी देवता जिसदा बी होऐ ओह्दे आस्तै रोट्ट चाढ़दे होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ रोट्ट चाढ़ी'र इक सुकून मिलदा होर फिर सारे बड्ढदे न उसी होर परशाद दे स्हाबै खंदे बी हैन ते मिट्ठे चोलें दी गल्ल करचै ते मिट्ठे चोल जेह्ड़े होंदे जादैतर ब्याह् कारजें ई बनांदे साढ़े होर ब्याह् कारजें ई बनांदे न ते देसी घ्योऽ पाई'र बिच होर गरी बगैरा काजू बादाम बिच पाई'र जेह्के मिट्ठे चोल बनांदे होर बड़ा सोआद लगदा ऐ उ'नें ई ते एह् होर बड़ियां सारियां चीज़ां जि'यां साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच सरेआं दा साग ते मक्के दा ढोड्डा होंदा स्याले दिनें ओह् बड़ा जेह्का काफी फेमस ऐ एह् पूरे साढ़े मतलब केह् ऐ कि पूरे हिंदुस्तान बिच मशहूर होंदा होर ओह्दे कन्नै केह् होंदा की बड़े अच्छे अच्छे जेह्ड़ा ऐ सोआद बी लगदा होर ढोड्डे खाने कन्नै केह् होंदा बड़ी ताकत औंदी गरमी पैदा होंदी होर साग जेह्ड़ा ऐ रोशनी अक्खीं दी दिंदा ऐ असें गी इं'दी बजह् कन्नै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ा मशहूर ऐ होर इ'त्थें जेह्का ऐ ट्रेडिशनल डिशां जेह्ड़ियां न जादैतर इ'यै न होर इं'दी खासियत इ'यै मतलब इं'दे च जेह्कियां चीज़ां न ओह् बाकि दूऐ च ऐ निं ऐ खमीरे जि'यां होइये तां पैह्लें जमाने बनांदे होंदे लोग अज्जकल बी लोग बना दे अज्जकल खमीरा नांऽ चेंज करू ओड़ा पूड़ियां आखदे उ'नें ई रोट्ट बी बनांदे मिट्ठे चोल बी बनांदे ते कन्नै जादैतर ब्याह् कारजें च बनदे जां कोई ध्यार ध्यूर होऐ घरै च एह्दे उप्पर बनांदे